जी हाँ मैं यूटूब पर अलग अलग तरह के चैनल देखती हूँ पर मुझे सबसे पसंदीदा जो चैनल है वह है ज़ी टी वी वाला उसमें जो डांस का जो शो है उसका नाम डांस इंडिया डांस वह मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके के डांस दिखाते हैं और उसमें जो हिंदी यह सबसे बढिया और हिंदी डांस शो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और ये डांस इंडिया डांस जो है यह शो सबसे लंबा चलने वाला है मत मतलब मैं तो देख रही हूँ मैं मेरे बचपन से देख रही हूँ तब से यह शो चलता आ रहा है और इसमें जो डांस दिखाते हैं वो बहुत मतलब अपन फ़ैमिली के साथ में अपने परिवार के साथ में बैठ कर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसमें जो रहता है तीज त्यौहार के हिसाब से जो डांस दिखाते हैं जो पारंपरिक जो अपने देश का जो कल्चर है उस हिसाब से उस पर जो बताते हैं तो वह शो में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और मतलब वह देख कर अपन अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं इसके जो ग्रैंड मास्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती उनके जो कमेंट्स रहते हैं वह बहुत अच्छे रहते हैं और वह मतलब सुनने लायक रहते हैं उनसे कुछ सीख मिल सकती है उसमें इसमें जो वास्तविक जो कार्यक्रम है उस पर ज़्यादा करके बताया जाता है कि इसमें जो डांसर लोग जो आते हैं वह विभिन्न शहरों से आते हैं तो सबको बहुत रेस्पेक्टफुली वह लोग हैंडल करते हैं और सबको बहुत अच्छे तरीके से मतलब सिखाते हैं और शो में कोई ऐसा पार्शिलिटी नहीं होती और सब लोग अलग अलग जगह से जो आए हैं वह बहुत अच्छे तरीके से डांस करते हैं और वह उनका जलवा दिखाते हैं इसमें भले दूर दूर से आये हुए लोग हैं पर सब एक साथ मिल जुल कर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन सबको देख कर